हमको पढ़े लिखे हम नहीं हैं और हमको हिन्दी भी अच्छा लगते हैं हिन्दी में बोलते हैं अंग्रेजी और यहाँ सब पढ़ाई नहीं किए है तो हम लोग को नहीं अच्छा है हम के धरी है समझ में नहीं आता है हिन्दी भी नहीं कम भी आता है ना बोलते हैं सुनते में अच्छा लगते हैं हिन्दी आपके हम कहीं जाते हैं तो बोलो नहीं पाते हैं बहुत दिक्कत होते हैं ना कहा किया जाएगा कोई समझ नहीं आता हमके बोलने के कोई समझ नहीं आता कैसे बोली इसलिए दिक्कत होते हैं कि कैसे बोली हम लोग हमको हिन्दी अच्छा लगता है यही बोलते हैं